नमस्ते बोलिए अच्छा कितना चाहिए सिंगल में कौन सा पेड़ चाहिए आपको किस किस फ्लावर का एक एक कर ब एक एक करके पूछिए गुलाब का हो गया डेढ़ सौ का एक पौधा हो गया प्लांट और जावा का हो गया सौ रुपये करके और किस चीज़ का पूछ रही हैं वही जावा मतलब गुड़हल ही बोली हूँ सौ रुपये का एक एक पौधा आएगा मोगरा पड़ जाएगा यही कोई लगभग दो सौ के लगभग चमेली का भी वही लगभग दो ढाई सौ के लगभग

कोई बात नहीं है

दुकान खुली है रात के दस बजे तक खुली है हाँ रात को दस बजे तक खुली है आप हाँ सुबह ना दस बजे से रात को दस बजे तक खुली रहती है आपका जब मन करे आ जाइए दोपहर शाम अच्छा अब तरह के हमारे यहाँ पेड़ आपको सभी तरह के मिल जाएँगे आपको जब मन करे आकर ले लीजिए ले जाइए बहुत सभी तरह के हमारे वहाँ पेड़ हैं सब प्रकार के फूल के आपको जो पसंद है आइए ले जाइए कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ थोड़ा सा भाई महँगा पड़ेगा सिंगल लीजिएगा तो महँगा पड़ेगा थोक में लीजिएगा तो थोड़ा सा कम पड़ेगा एक दो रुपया थोक का अब लीजिएगा दस पेड़ गुलाब का लीजिएगा तो वही हिसाब से जोड़ लीजिए आपको कितना बोली थी डेढ़ सौ रुपये बोली थी ना तो जोड़ लीजिए हज़ार पड़ जाएगा गुलाब का

कोई बात नहीं आइए देखते हैं कितना कर सकते हैं किसी को भी भेज दीजिए कोई दिक़्क़त नहीं है जो आएगा अच्छा सा रेट करके भाई थोक में लीजिएगा थोक का देंगे ऐसे लीजिएगा तो सिंगल लीजिएगा सिंगल में देंगे यह है कि सिंगल में थोड़ा दाम ज़्यादा लगता है थोक में थोड़ा एक दो रुपये कम पड़ जाता है